हम लोग कभी कभी चिड़ियाँ कभी चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पर पक्षियों की वीडियोग्राफी करते हैं जिससे कई प्रकार के कई एंगल से पक्षियों की फोटोग्राफी करते हैं जिससे चाहे वो मोर का हो या कई प्रकार के वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं सबकी वीडियोग्राफी करते हैं जिसमें बच्चों बच्चे भी हमारे होते हैं तो वो भी वीडियो बनाते हैं कहते हैं पापा इनकी वीडियो बना लीजिए ये पक्षी हमें अच्छा लगता है चाहे वो मोर हो चाहे तीतर हो या कबूतर की फोटो हो या और कोयल है कौए हैं इन तमाम पक्षियों की फोटो हम लोग बनाते रहते हैं जिससे कभी भी कभी घर पे बैठे हो तो उनकी फोटो वीडियोग्राफी किए हो तो उसकी देख लें जंगल में कभी जाते हैं जब जंगल में कभी जाते हैं तो वहाँ भी कई प्रकार के पक्षी हमको ऐसे दिख जाते हैं जो अजीब तरीके के होते हैं जैसे वो कोई लाल है कोई हरा है कोई नीला है कोई काला है कोई पीला तमाम पक्षियों से जंगल में मिल जाते हैं जिन जिनको देख करके ये चोरी चुपके कि इनका वीडियो बना लिया जाए कैसे बनाया जाए इनको मोबाइल के द्वारा कैसे मोबाइल में कैच किया जाए या वीडियोग्राफी इनकी कैसे की जाए तो चाहे वो जंगल में मोर हो या कई विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं ये तोता है मैना है कोयल है कौआ है कबूतर है तीतर है इस तरीके से तमाम ऐसे पक्षी मिलते हैं जिनकी वीडियोग्राफी करने में नाचते हुए या वो कलरव करते हुए या उड़ते हुए सारस है जब सारस भी कभी कभी खेतों में जाओ या जंगल में जाओ तो वो आपस में कलरव करते हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि अब इसका वीडियो बना लिया जाए ऐसे में इसकी वीडियो बनाने में हमको बहुत सहानुभूति मिलती है कभी कभी जंग कभी कभी जंगल में जाओ तो वहाँ देखो कई प्रकार के मोर या तीतर या कोयल कौआ ऐसे आपस में खेलते हुए नज़र आते हैं कि छुप के इनकी वीडियो बनाई जाए फोटो बना ली जाए ये सब बनाने में मन को सहानुभूति मिलती है ऐसे में हम लोग कभी जब चिड़ियाघर गए तो वहाँ कई प्रकार के जो है जा पक्षी ऐसे मिलते हैं जिनमें जैसे जिनको देख के ये लगता है कि ये पक्षी हमने देखा नहीं उनकी वीडियो बना ली जाए तो उनकी वीडियो बनाई जाती है या फोटो खींच ली जाए घरों में तस्वीर बना के लगाई जाए वीडियो कभी कभी अपलोड करके देखा जाए तो हम लोग ये सोच करके कभी जैसे जंगल में बाई द वे खेत पे ऐसे गए तो वहाँ देखा तो कोई अच्छा पक्षी दिख गया तो उसका वीडियो बना लिया नहीं मिला तो फिर आगे बढ़े या दूसरी जगह गए कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे कलरव करते हुए पक्षियों को देखा तो उनका वीडियो बना लिया गया ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो पक्षियों के थोड़े समय के बाद मन को यही है इच्छा रहती है कि हम उनका वीडियो बना लें वीडियो बनाने के बाद हम अपलोड करेंगे साथ में इनको देखने में कभी बैठे हुए तो उनकी घर पे आए दिखाया आके कि ये देखो ऐसे ऐसे पक्षी मिलेंगे तो जिनकी हमने वीडियोग्राफी की उनकी फोटो बनाई ऐसा इसलिए करते हैं कि जिसमें बच्चे भी देखे कि बाहर गए थे तो वहाँ हमने इन पक्षियों की जो है तस्वीरें खींची या वीडियो बनाई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा पक्षी मिल जाता है जो हम लोगों को यहाँ जंगलों में भी नहीं मिलता है चिड़ियाघर में मिल गया तो उसकी वीडियो बना ली जो बच्चों को दिखाने के काम आती है कि ये पक्षी देखिए नया पक्षी है इसको हमने पहली बार देखा है बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको देख करके मन यही करता है कि इनकी वीडियो बनाए या इनकी फोटो खींचे फोटो खींचने के बाद में बच्चों को दिखाने में मन को बहुत सहानुभूति मिलती है चाहे वो तीतर हो मोर हो मुर् मुर्गा हो या आपका ये कबूतर हो कबूतर जब एक साथ उड़ते हैं तो ये आसमान में तो ये दिल करता है कि इनकी वीडियो बना लें देखो एक साथ में कैसे उड़ते हैं और कभी कभी कुछ और पक्षी ऐसे विदेशों से आ जाते हैं ठंडक में जो जंगल में तालाबों पे दिखते हैं उनका भी वीडियो बनाने में बहुत मन को सहानुभूति मिलती कि ये साल में एक बार आते हैं इनका और एक लाइन से वो निकलते हैं तो उनका वीडियो बनाने में भी बहुत मन को सहानुभूति मिलती कि ये पक्षी सारस है सारस जैसे कि तालाबों में तो जंगल में जाओ तालाब के किनारे सारस आपस में कलरव करते हुए देखते हुए तो उनका वीडियो बनाते हैं ये